बर' आइजोफोरा एमावखौ माबादि देयो माने माइरंखौ जोङो सोमो माइरंखौ सोमनानै बिदिनो दुइ टिन घन्टासो सोमनानै बोखाङो दसे दोनो दसे दोननानै बिदिनो दंफां राखेब ओमफ्राय मोनसे लोखोना बिलाइ थालिर बिलाइ ओमफ्राय मोनसे बिदिनो माबा मा होनो मोनब्रै होनबाय नामा दंफां राखेब थालिर बिलाइ खान्थाल बिलाइ मोखोना बिलाइ बे मोनब्रैजों माइरंखौ ज' होनानै उवालाव देयो आरो जों ओमफ्राय देनानै बिदिनो मोनबा सालिनोसै सानद्रिजों सालिनानै दैजों लगायनानै जोङो माबायो ला माबानानै लगायनानै माने नायो नानानै बेबादिनो फिथर फिथर खालायो फिथर फिथर खालामनानै जोङो मोनसे सान्द्रिआव जियाव बनानै सान्द्रियाव दोनो ओमफ्राय बेहाय बे एमावखौ जोङो सानथाम सानब्रैजों बोखायो आरो रानबा ओमफ्राय बिदिनो राननानै दोनबाय दोननानै जोङो सेरब्रैयाव जुमाय संबा एमावखौ थायबा होयो सं संनानै दिनै संबाय गाबोन सोबाय गाबोन सोनानै सानसे दोनबाय ओमफ्राय सानसे दोननानै समफोर दै होेबाय ओमफ्राय समफोरहाय मावबाय आरो बेदिनो मावनानै सेरब्रैयाव जुमायाव गंथाम एखमबा गंब्रै बिदि ओंखारबाय आरो एखमबा गोखै जाबाथ' ओरैनो बेखार थांबाय आरो ल'स जाबाय बे सेरब्रै माइरंनि दामा बिदिनो संनानै मोजां जाबाथ' बिदिनो फानबाय आरो फाननानै आरो बे फैसाजों बायफिनबाय आरो संफिनलायबाय आरो बेजोंनो जों अमा अमि गासिबो फिसिबाय अमानो होबाय ओरै गाज्रि जाबाथ' अमायाबो जाबावासो गोखैबा ओमफ्राय बेदिनो गारनांबाय आरो उफाय गैया नों गोखै जाबाथ' नों माबायानो गैखालाबा खर' बो गैला थैबाय माजों बायफिननो बिदि जायो आरो दा जुमाय फाननायनि जाहोना बिदिनो जाबाय एखमबा बे जुमाय फाननाय थाखा फैसा एसे एनै बुथुमबाय बिदिनो फिसाफोरनो गारि भारा हरबाय लेखा लेखि बायबाय बेजोंनो मैगं थायगं जाबाय एखमबा बेजोंनो माबा नांगौबा लायब्रबबाय बेफोरबायदि सोलियो आरो जों जौनि फारसे खामायनायालाय